जर संवसारान खंयसरूय भोवंडी करपाक मेळ्ळी जाल्यार हांव भारतांत जाल्यार कश्मीर वयतलो कारण कश्मीर हे थंड हवेचें ठिकाण आनी म्हाका थंड अशें आवडटा आनी थंय गेलो का म्हाका हिमालय बीन अशें पळोवपाक मेळटले मेन म्हणल्यार कितें आसा म्हाका स्नो फॉल चड लायक सो हांव स्नो फॉल पडटा त्या दिसांनी थंय वयतलो मागीर थंय म्हाका स्नो म्हटल्यार बर्फा वांगडा खेळपा मेळटले म्हज्या कडेन खूब स्वेटर्स बीन आसा ते गोंयांत म्हाका हांगा घालपाक मेळना सो हांव ते थंय वचून घालतलों स्कींग करतलों मागीर थंय हाउज बोर्टस आसता थंय थंय वचून ते कशे रावतात भितून कितें करतात ते सगळे तांचो एक्सपीरीयन्स घेतलो हांव मागीर म्हाका खावपाक खूब आवडटा हांव नॉनव्हॅज खायना सो हांव थंय वचून व्हॅज बिरयानी ट्राय करतलो कावाटी खातलो केसर घातलेले पदार्थ खातलो ड्राय फ्रूट्स चटनी ह्याक दुदाचे पदार्थ बीन खावन पळतलों हांव आनी तशी म्हाका शॉपींगाची आवड आसा हांव कश्मीरी पश्मीना शॉल घेतोलो कारपेट्सूय थंय भरपूर प्रकारचे आसतात ते पळोवन हांव कारपेट्सूय घेतलों केशर एकदम फायन कॉलीटीचो थंय मेळटा सो हांव केशरूय घेतलों कश्मीरान सद्या झगडी चालू आसा नाल्यार हरशी कश्मीर हे अशें इंडीयेचे स्वित्झर्लंड म्हटले वयता कश्मीर एकदम बॅस्ट आसा तुमी एकदीस वयचे आतां भारता भायर वचपाचे आसा जाल्यार हांव इटली वयतलो कारण म्हाका इटलीयन खावपाक खूब आवडटा जशें की पिज्झा पास्ता चीज ऑरिगेनोज कॅफे लाटी बेसील्स तांचे वेगवेगळे मसाले अशें खावपाक म्हाका आवडटा आनी तांची भाशा आसा ती सामकी अशी एकदम आयकपाक बरी दिसता म्हाका जशें की बॉनापतीथोबीच म्हटल्यार तुजे जे हे खावप जेवण आसा ते तूं इंज्योय कर आनी खा मागीर भोंवपाचे जाले जाल्यार हांव व्हेनीस वतलों थंय कॅनलसान भोंवतलो बोटींचेर कारण थंय तशें कॅनलसांतल्यान तशें हे आसा भोंवपाक मेळटा मागीर रोमान वतलो थंयसले चर्चीस पळतलो आनी मागीर थंय वचोन लिनींग टावर ऑफ पीसा पळतलो तेच थंयसल्ले थंय मजा करतलो मागीर मागीर गोथीक वयतलो मागीर थंयसल्ले वेगवेगळे अशे खूब तरेचे पिज्झा आसता खावपाक ते खावपाक वतलो वेगवेगळे रेस्टोरंट्स आसा तांचे इटालीयन थंय वचून तांची वेगवेगळी जी ही हे आसा ते ट्राय करतलो जाले